हमसब ड्राइंग बनेनाय जे छै से इसकुलमे मास्टर द्वारा बताओल गेल चित्रके बनाके कॉपी पर ऑनलाइन ऑफलाइन आ ऑनलाइन सेहो मने मोबाइल पर यूट्यूब से सिखलहुॅं हन आओर अखन बना रहल छी अहाँके साड़ी पर अहाँके कपड़ा पर देबालमे शादी विवाहके पेन्टिंगमे चित्र बनबै छी आओर इसकुल सबमे पेन्टिंग करै छी आ ड्रॉइंग कॉप कॉपियोमे अपन बनेने सीखने छी आओर ऑनलाइन जे छै सेहो ड्रॉइंग अहाँके बनबै छी सीखै छी आओर हमसब जे जाइ छी तऽ मने कतौ गेलहुॅं तऽ देख लेलियै कोनो एहेन तरहक चित्र तऽ ओकरा बनेलहुॅं ओहिना कऽ कऽ सिखने छी हमसब